मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ या उसके आसपास पर्यटक आकर्षणों के देखने के लिए बहुत सी जगहे हैं जैसे की अभी हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा सिटी पार्क का शिलान्यास किया गया जो की बहुत ही बड़ा पार्क है और बहुत ही अच्छा उसमें देखने लायक चीज़ें हैं जैसे की वहाँ पर जो मूर्तिकला का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखा जा सकता है वहाँ पर बहुत ही अच्छे फव्वारे हैं और दूसरी बहुत ही आकर्षक चीज़ जो है वहाँ पर तो वह भारत का तिरंगा झंडा है जो कि बहुत ऊँचाई पर हमेशा लहराता रहता है और उस सिटी पार्क को देखने के लिए ज़्यादा नहीं केवल बीस रुपए का टिकट लेना पड़ता है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सस्ता टिकट है जो कि हर किसी के जेब के लिए फायदेमंद या मैं बोलूँ तो उपयोगी होगा क्योंकि उसके बाद उस सिटी पार्क में जाने के बाद वहाँ की जो शिल्पकला को और बाग़ बगीचे वहाँ के पौधों को वहाँ के फव्वारों को अगर देखा जाए और शाम को जो लाइट शो करवाया जाता है प्रकाश का जो दृश्य जो होता है खूबसूरत है वह देखने लायक होता है